अशें एक पुस्तक अशें ना पुणून एक काणी आसा जी हांवें एकदां वाचिल्ली ल्हान आसतना पंचतंत्रांतली ती एका कुत्र्याची काणी आशिल्ली आणी ती अशी आशिल्ली की एक कुटुंब आसता आनी एक आवय बापूय आणी तांचे एक ल्हानशें भुरगें आसता आनी तें भुरगें एकदां अशेंच पाळण्यांत खेळटालें आसता आनी घरांत आवय ताची रांदचेकुडींत आसता ती रांदताली आसता आनी बापूय घरांत आसता तेन्नाच अशें जाता की एक जिवाणें येता ताच्या पाळण्यां कडेन आनी तें जिवाणें त्या पाळण्या कडेन वतालें आसता आनी इतल्यान एक कुत्रो येता एक कुत्रो म्हणजे जो तांचोच पोशिल्लो कुत्रो आसता तांगेर एक पोशिल्लो कुत्रो आसता आनी तो कुत्रो येता आनी त्या जिवाण्याक मारता आनी अशे तरेन त्या भुरग्याचें प्राण वाचता आनी जेन्ना ती आवय येवन पळयता भायर तेन्ना तो कुत्रो सामको मरपाचे अवस्थेंत आसता आनी ती आवय पळोवून ताका सामकी शॉक जाता आनी तो कुत्रो आसता तो ताका त्या जिवाण्याचें विश लागिल्लें आसता म्हणून तो मरपाचे अवस्थेन पाविल्लो आसता आनी तेन्ना तो एक ते आवय खातीरूय बी तो खूब एक इमोशन्ल मॉमेंट जाता ती सामकी भावूक जाता कारण तिचे भुरग्याक त्या कुत्र्यान आपल्या जिवनाचेर स्वता खेळून वाचयलें आनीतो कुत्रो ते स्टोरीच्या अॅन्डाक मरता तेन्ना म्हाका अशें खूब भावूक जालो हांव खूब म्हाका अशें रडपाक कशें आयलें की कुत्रो अशे तरेन त्या भुरग्याक वाचयता आनी स्वताक मरता तो